मी सद्यां पी एम के वी व्हाय कोर्स करतय आनी ह्या कोर्साचो म्हजो अर्दो हिस्सो जालो कंम्प्लीट पूण म्हाका आतां दिसता की म्हजी प्रगती कितकी जाली हें म्हाका कळूंक जाय हें कळून घेवपाची सद्यां खूब गरज आसा मी कितकें शिकलय मी कितकें समजून घेतलां आनी म्हाका कितलो अभ्यास करूंक जाय ह्या सगळ्यांत बाबतीन म्हाका मात्सो तुमचा मार्गदर्शन जाय म्हाका तुमी सांगूं शकता अशी कसली पद्दत आसा तातूंत मी म्हजी प्रगती कितकी जाली हें बगूंक शकतय म्हाका खात्री करूंक जाय की मी बरे दिशेन शिकतय म्हाका आनी कितलें शिकूंक जाय म्हाका म्हजो वेळ कसो कसो दिवंक जाय हें म्हाका कळचे खातीर म्हाका तुमचें मातशें मार्गदर्शन जाय म्हाका मात्शी थोडी म्हायती दियात नाजाल्यार कांय रिपोर्ट्स आसत जाल्यार दियात नाजाल्यार कांय असायनमेंट टॅस्ट नाजाल्यार फिडबॅक बीन आसा तितूनसून मी कितलें शिकलंय म्हाका म्हजो परफोमन्स बगूंक जाय म्हाका हो कोर्स खूब आवडटा म्हाका ह्या कोर्सान खूब इच्छा आसा हो म्हाका कोर्स कंम्प्लीट करपाची पूण म्हाका हाच्यात खातीर म्हाजी प्रगती कितली जाली म्हजो वेळ मी कसो दिवंक जाय म्हाका आनी कितलें शिकूंक जाय हें बगूंक जाय कृपया म्हाका ह्या हातूंत तुमचें खूब मार्गदर्शन दियात म्हाका सांगात कांय असायनमेंट टेस्ट बीन आसत जाल्यार आनी हातूंत म्हाका बऱ्या तरेन मार्गदर्शन दियात